हॅलो आं सांगा कितें म्हणटा

ओके ओके बरें बरें हय हय हय तूं आता खंय आसा आं बरें पणजे आहा नी तू बरें पणजे बस स्टोपा वयल्यान कितें कर जाणा म्हापश्यां येणारी मरे खंयचीय एक बस धर म्हापश्यां येवपाक डायरेक्ट बसी आसता आनी एक थोड्यो आसतात त्यो रावन रावन येता तांकां लोकल बसी म्हणटा सो तूं लोकल बसीक वचू नाका डायरेक्ट बस घे थंयसर भायल्यान मरे कंडक्टर दिसतलो म्हापसा डायरेक्ट म्हापसा डायरेक्ट करपी सो त्या खंयच्याय कंडक्टराक त्या बसीन चड आनी ती बस तुका एक पंदरा वीस रूपयान डायरेक्ट म्हापश्यां हाडटली म्हापश्यां देंवलो नी कांय कितें करपाचें म्हापश्यां बसस्टेंडार तूं थंय के टी सीच्या थंय देवतलो थंयच्यान मात्सो फुडें गेलो नी थंय तुकां अणजुणा वागातोर बीच वसपी बसीं दिसतल्यो आतां त्यो बसी कश्यो आसता जाणा कंडक्टर आड्डताना वेगळी नांवा आड्डतलो बट बसिच्या फुडल्यान एक प्लॅट आसतली त्या प्लॅटीर बरयल्लें आसता ती बस खंय खंय वता ती सो ती बस घे अणजुणा वचपी आनी अंजुना वागातोराचे बसीन तूं बसलो की ती स्लो स्लो एक एक स्टोप घेयत घेयत घेयत घेयत वतली तशें करत मरे तूं अणजूणा पावलो कांय थंय एक चर्च मेळटली तुका ओके एक व्हडली चर्च मेळटली पयली आनी मागीर थंय एक खुरीस मेळटलो त्या खुर्साच्या स्टोपा कडेन देवं आनी थंयच्यान कोणाकूय विचार की अणजुणा फ्ली मार्केट खंय पडटा तें थंय तुका म्हापशेंच्यान त्या खुर्साच्या स्टोपा कडेन पावपाक एक कमीत कमी पंदरा तें वीस मिणटां लागतली सो तितले पावतकूच देवपाचे पंदरा ते वीस मिणटान तूं थंय पावलो कांय मागीर देवपाचें आनी थंयच्यान लेफ्टान भितर वसपाचें लेफ्टान भितर गेलो दुसरो उपाय म्हणजे तुका एक गाडी घेवपाची टुरिस्ट गाडी आनी हय टुरिस्ट गाडी घेतली जाल्यार थंयसर तुका साडे सात्शी ते आठशीं रूपया चार्ज करतलो पणजेच्यान म्हापश्यां येवपाक आनी म्हापशेच्यान जर तूं अणजुणा ताकात कंटिन्यू करतलो जाल्यार तो आनीक हजार रूपया तुज्या कडल्यान घेतलो सो अठराशें रुपया तुका पडटले त्या परस तूं हेच जर घेयशीत बसीन तुजे वीस पंचवीस रुपयान काम जातले ओके बायक तुका दिसाक तिनशीं रुपया घेता सो तिनशीं रुपयाची बायक घेवन तूं हय हय तुका म्हापसा बस स्टेंडार किंवां पणजे बस स्टेंडार शोप्स आसात थंय तुका बायक बी मेळटली थँक्यू बरें